हैलो सर आप साईंराम रेस्टोरेंट से बात कर रहें हैं जी जी सर में स्नेहा बात कर रही हूँ बालाघाट से जी जी सर मैंने जो पिछले ऑर्डर किया था खाना दाल चावल सब्जी रोटी जो मंगाया था मुझे उस पर एक कूपन प्राप्त हुआ है जी जी सर मुझे कूपन प्राप्त हुआ है उसमें तो मैं चाह रही थी कि ये जो कूपन मुझे प्राप्त हुआ है मैं इसका लाभ लेना चाहती हूँ तो क्या आप ये छूट या इसका डिस्काउंट मुझे अगले ऑर्डर पर रिडीम करा सकते हैं